बंबई वञण लाइ मां रेल्वे में सीनिअर सिटीजन जे कोटा में पंहिंजी सीट रिजर्वेशन बुक कराई पर मां चैक न कयो त उहा कहिड़ी सीट आहे त इनकरे मां रेल्वे बुकिंग क्लार्क खे फोन करे पुछियो महिरबानी करे तव्हां ॾिसी करे ॿुधाईंदा मुंहिंजो सीट नम्बर चाहे छो जो मूंखे लोवर बर्थ खपे त उहा लोवर बर्थ मूंखे मिली आहे या न त हुन लाइ मां फोन कयो ऐं हुन चैक करे मूंखे ॿुधायईं त हा साईं तव्हांखे लोवर बर्थ ई अलोट कई वेई आहे